हाँ हेलो हाँ बोलो अभी हम ट्रैफिक चौक के पास हैं दस मिनट में चल आएँगे

आप बुला रहे हैं कहाँ बताइए ना ठीक से हाँ हाँ रिजर्ब करिएगा कहाँ जाइएगा दस मिनट में हम पहुँच जाएँगे आपके पास उसके बाद आप जितना लेट करिएगा आपका

लेट नहीं करिएगा तुरंत आ जाएँगे नहीं बोलिए ना हम तुरंत चल आएँगे भाड़ा लग जाएगा आपका आठ सौ रुपये नहीं सर फिर अना लोडिंग अनलोडिंग आपको छोड़ना ना भी पड़ेगा इसके इसलिए बोलें हैं तब तो और ज़्यादा लगेगा ना दिन मेरी कमाई कहाँ गया तब आप ही पर ना हम जोड़ेंगे तब पंद्रह सौ लग जाएगा आपको यह बात भी ठीक है तो के आठ सौ तब दीजिएगा आठ सौ लगेगा अभी बोलें ना हम ट्रैफिक चौक के पास हैं तो फिर एक सवारी है चार गो इस इस चार गो सवारी है इसको छोड़ कर तब आपके पास आते हैं इस इसको नौलक्खा मंदिर नहीं है बेगुसराय में एगो दुगो एगो नौलक्खा मंदिर का है दुगो महिला कॉलेज का है समझे छोड़ कर तब हम आपके पास आ सके आएँगे वही मानिए ना बीस तीस मिनट आपके पास में पहुँच जाएँगे

वही तो बोल रहे हैं बीस तीस मिनट में चल आएँगे आप सब तैयार हैं कि भैया कुछ लोचा नहीं करिएगा फिर अथील पैसा देने में समझे आठ सौ आप बोल दिए तो आठ सौ से एक रुपये कम नहीं करेंगे हाँ तो फिर आप बाद में आप लोग बड़ा आदमी जानते हैं ना हम सबको बहुत डर लगता है

आते हैं हम सब ग़रीब लोग है रोज़ी रोटी पर वही खाते हैं सर लेट नइ ज़्यादा करिएगा